हिकु सौ यारहां एक्वीह हज़ार पंज सौ हिकु हिकु लखु एक्वीह हज़ार टे लख टेहतरि हज़ार नव लख पंदरहां हज़ार हिकु